आंनि पार्सनेल थांखियानो जाहैबाय बै आङो सासे साकसेसफुल बिजनेसमेन जानो गोसो जायो आङो बेफोरखौहाय गोसो जानायनि कारना जाहैबाय जायफोरखौ युटुबाव नुनो मोनो जाय साकसेसफुल बिजनेसमेनफोर आरो बिसोरनि मटिवेशन होनाय बिसोरनि स्पिच होनाय बेफोरखौ नुनानै गोसो जायो आरो आङो आरो साकसेसफुल बिजनेसमेन जानो थाखाय आङो बिसोरनि दैथायनाय लामाजोंहाय मावगासिनो खामानिखौ आरो बिनि थाखाय एसे थाखा फैसाबो बुथुमगासिनो जायजोंहाय आङो इन्भेस्ट खालामनानैहाय मोनसे बिजनेसावहाय बेखौ लाबोनो हागोन आरो